जे से अनाज छै बरसातीके मौसम छै तऽ अनाजके लोक सुखाबै छै धूपमे ओकरा फटकै छै ओहिमे कीड़ा लागि जाए छै चावलमे पिल्लू लागि जाए छै जै छै तऽ ओकरा गोटी आबए छै फटकि बनाके धूप लगाएकऽ ओ देलहुँ कोठीमे बरार जेकरा जे चीज छै घरमे भगवान देने गरीब अमीर सब छथिन दुनियामे तऽ ओहिमे गोटी डालय छै गोलके फटकि बनाक रखलहुँ फेर गोटी दए छै गोटी दएके बाद अपन सुरक्षा रहए छै जे कीड़ा मकोड़ा रहए छै ओ अपन मरि जाइत छै मरि जाएके बाद तऽ अपन फटकि फटकि रखलहुँ खाइत छी जे दुनियामे जेकरा अन्न पानि छै ओकरा लागए छै ओ अपन खाए छथिन ओनाहियो कते बना